जी मां हा मां न्यूज़ ज़रूरु ॾिसंदी आहियां ऐं मूंखे न्यूज ॾिसणु हिंदी में ॾाढो पसंदि आहे हा पर समुझंदी बि हिंदी आहियां सिंधी बि ॾिसंदी आहियां पर एतिरो मतिलबु न ॾिसी पाईंदा आहियूं वधीकतर हिंदी में ई पसंदि कंदा आहियूं हिंदी सभिनि खे सम्झि में बि थी अची वञे अंग्रेज़ी में बि थोरो घणो ॾिसी वठंदी आहियां बाकी वधीक त मां हिंदी में ई ॾिसंदी आहियां हालांकि लखनऊ शहर आहे त हिते अवधी जा भाई उन में बि ॾाढा न्यूज़ चेनल आहिनि अवधी भाषा जा पर मां हू कोन ॾिसंदी आहियां छो कि मूंखे हिंदी समुझ में ज़्यादातर ईंदी आहे इन लाइ मां हिंदी ई ॾिसंदी आहियां पसंदि ईंदा आहिनि मतिलबु सिंधी बि पसंदि आहिनि पर इहो आहे कि अञा ॿार वग़ैरह एॾो पसंदि कोन पिया करनि पर मां समुझाईंदी आहियां कि न सिंधी ॾिसणु ॾाढो ज़रूरी आहे

पंहिंजी भाषा मूंखे हिंदी मातृभाषा आहे ऐं मूंखे हिंदी सुठी लॻंदी आहे